आं खामानि मावबाय थानाय जायगायाव माबोरैबाफोर सोरबा सुबंफोरा बबेबा मोनसे खोथा एबा बाथ्रा दान्थेलायनायनि गेजेराव नांज्लाय खमलाय थासारिया सोमजियोब्ला आं बिसोरखौ साफा साफायै मोजाङै बुजायना होगोन आरो नांज्लायनाय खमलायनायनिफ्राय जानगार खालामनो नाजागोन बेफोरबायदि नांज्लाय खमलायजों जेबो खामानिआव सलिउस'न आ फैया मानो होनोब्ला नांज्लायनाय एबा खमलायनायनि गेजेरजों माखासे गोबां गाज्रि थासारिया सोमजियो जेरै न'खरावनो बुं बिसि फिसाय एबा बिमा फिसाफोरनि गेजेराव नांज्लाय खमलाय एना एनि थासारिया सोमजियोब्ला नों बेफोरखौबो सहायना थानो हाखाया बिसोरनि नांज्लाय खमलायाव नों जेरैखि जाया बिसोरखौ बुजाय आजाय खालामनानैब्लाबो नांज्लायनाय एबा खमलायनायनिफ्राय जानगार खालामनो गोसो जाखागोन मानो होनोब्ला नांज्लायनाय एबा दावराव दावसि एना एनि जालायनाया माखासे गोसोआव गाज्रि थासारि एबा नोंनि आबहावायाव गाज्रि थासारि गुबुंले थासारिखौ लाबोयो बेनिखायनो जों जेरावखि थाया मानो एबा हाथाय बाजाराव बेरायहैनायावनो बुङा मानो सोरबा एबा सोरखौबा रायोब्ला एबा सोरबा सुबङा सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे नांज्लायनाय खमलायनाय जायोब्ला बेफोरखौ नों नुयोब्ला बादा होनांगोन एबा बुजायनानैब्लाबो बिसोरखौ नांज्लायनाय खमलायनायनिफ्राय जानगाराव दोननो सोलोंनांगोन अब्लासो जोंनि आबहावायारि माखासे समाजारि जेंनाफोरा जेंनानि थासारिफोरा गोग्गो जालांगोन